आं वाईफाईबो बाहायनाय जायो आरो मबाइल दाताबो बाहाइनाय जायो आं बांसिन समावनो मबाइल दाताखौ बाहायनाय जायो आरो वाईफाईखौ खमसिन बाहायनाय जायो आं वाईफाईखौ बाहायो जेब्ला आंनि मबाइला नेत फेकआ जोबो बा आंना जेब्ला नेट नाङा जायो बा आंना रिसार्ज गैया जायो बे समाव आं वाईफाई बाहाइनाय जायो आङो सानसेयाव ओरैनो से रोजा बाजौ एमभिखौ बाहाइनाय जायो आङो गोबां समावनो गोबां जेंना मोनबाय मबाइल मबाइल दाता नेतफेक जोबनायनि थाखाय गोबां समावनो माब्लाबा बहाबा माबा हरनांगौ बेफोरखौ हरनो हायाखै मालाबा समाव बेफोरबादि गोबां मबाइल दाता जोबना होनायाव बेफोरबादि गोबां जेंना सफैबाय